पांंच लाख तीस हजार एकशें त्रेवीस त्रेवीस हजार आठशें पन्नास बावीस हजार दोनशें चाळीस तीन लाख तीनशें बत्तीस णव हजार णवशें चाळीस